مختلف موسمی حالات مثلاً گرمی سردی یا بارش میں دوڑنے کے لیے کچھ تجاویز ایسی ہیں جن کا جاننا ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے سب سے پہلے میں بات کروں گرمی دوڑنے کے لیے تو گرمی میں دوڑنا ٹھنڈی ہوا یعنی کہ صبح کے وقت چار بجے ساڑھے چار بجے انسان کو دوڑ لگانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس وقت اٹھ کر کے دوڑنا شروع کریں اور دوڑنے کے لیے کافی ہلکے کپڑے پہنے تاکہ ان کپڑوں کی وجہ سے بدن پر زیادہ زور نہ پڑے لیکن وہی بات اگر ہم لوگ سردی کی کریں تو سردی ایک ایسا موسم ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے حتٰی کہ کہیں کہیں پر برف باری بھی ہونے لگتی ہے اس موسم میں دوڑنے کے لیے تو سب سے پہلے تو کہنا یہ ہے کہ چھ بجے ساڑھے چھ بجے لوگ دوڑنا اسٹاٹ کریں اور اس کے علاوہ کچھ گرم کپڑے بھی اپنے بدن پر پہنے رہیں تاکہ ٹھنڈی کا اثر ان پر نہ ہو اور ٹھنڈیوں میں پوری کوشش کریں کہ اپنے جوتے کے ساتھ موزہ ضرور پہنے وہ بھی گرم موزہ اور رہی بات جہاں تک برسات میں تو برسات میں دوڑنا بھی ضروری ہوتا ہے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ بارش کی وجہ سے لوگ دوڑ نہیں پاتے ہیں پھر بھی ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ برسات میں بھی اپنا جو روزانہ کا معمول ہے وہ اس کو نہ چھوڑے